बर' रावनि सोमोन्दै सरासनस्रा नंखाय सान्नायफ्रा जादों गावनि सायाव फोथायनाय गैयि गावनि रावखौ लानानै साहस गैयि गावनि रावनि गेजेर जों गावनि एह जे दावगानायाव जे हेंथा सान्नानै लानाय बर' रावनि बागै जायफ्रा सानदांनानै मोना बेनो गुबैयै बिनि माखासे हेंथा होनानै बेखौ लागोन बर' रावनि सायाव नंखाय साननायनि जाहोनानो जाबाय बे रावनि बागै गोथौवै सान्नानै नायै बे रावनि बागै गावनियाव फोथायनाय गैयै बेफोरनो जाबाय नंखाय सान्नाय बर' रावजों सोलोंथाइ लायोब्ला गुबैयै माबा मोन गुबुन रावखौ रायनो रोङि बे मोनसे सान्नायफ्रा नंखाय आरो बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गावनियाव गाव फोथायनायखौ लानांगोन गाव राय रायनायजों लोगोसे गुबुननि रावखौबो सोलोंनो नाजानांगोन गुबैयै बर' रावखौ लानांगोन बिनि उनावहाय गुबुननि राव बेखौ सोलोंनो नाजानांगोन बिनि गेजेरजोंनो गावनि जे माबा मोनसे मावनो लानाय बेयो जाफुंसारहैगोन